करबय की अहाँ जे छै न अहाँ जे आबि रहल छी हमर समान लएके ई गीता अपार्टमेन्टमे अहाँ घुसि जायब ओकर बायाँ तरफ सेकेण्ड फ्लोरके सीढ़ी छै ओहिपर अहाँ चढ़िक चलि आयब अहाँ बियालिस नम्बरके जे रूम छै ओतय आयब अहाँ जे एबय तऽ कनी बच्चासभ सुतल छै से कॉलबेल कनी कम बजेबय अहाँ एकबेर बस गेट नॉक कए देबय हम अहाँके आबि जायब ऐना कएक एकरा जे छै साठि सेकण्ड पुरेबाक छै ठीक छै जखन अहाँके साठि सेकण्ड पुरि जायत तऽ फेर एकबेर